पर इ'यां साढ़ै ओर बी जेह्का बड़ा किश मश्हूर ऐ जि'यां साग ढोडा लस्सी ते चार होई गेआ जिसलै बी कोई ध्यार दिन ध्यार औंदा साढ़े तां राजमां चौल हर बार बनदे पर इ'यां साढ़ै ओर बी जेह्का बड़ा किश मश्हूर ऐ जि'यां साग ढोडा लस्सी ते चार होई गेआ हून जेह्का म्हीना चला दा ऐ जून म्हीना चला दा इसलै जेह्का होंदा इसलै ओह् लग्गी दी होंदी प्हाड़ें आह्ली साइ़ड जाओ तां कसरोड़ लग्गी दी होंदी जेह्के बड़ी सारे साग न जेह्के बड़े सालें दे ट्रेडिशनल गै मन्ने जंदे न जि'यां राजमां चौल बड़े जैदा प्रसिद्ध न इत्थै सारै ल्हाकै गै इ'यां पर होर बी बड़ा किश बनदा इत्थै अ जि'यां कसरोड़ दा साग होई गेआ स्रीड़ी दा साग स'रेआं दा साग होई गेआ सारे सारे गै बनाए दे न जि'यां कोई दिन ध्यार होंदा तां खीर जेह्का बनाना ओह् बड़ा शुभ मन्नेआ जंदा ऐ खीर मतलब मीठा बनाना ते कन्नै कढ़ा पूड़ियां होइयां ते कन्नै राजमां चौल ते हैन गै हैन ते कन्नै अम्बल होइया खट्टा कद्दूं दा अम्बल होंदा जेह्का ओह् बी होई गेआ ते एह् सारे ट्रेडिशनल गै मन्ने जंदे इ'यां आमतौर पर जेह्का दिक्खेआ जा तां मिट्ठा बी बनाना साढ़े डोगरें दा बड़ा जरूरी ऐ कोई ध्यार होऐ तां उसी अस बनांदे मिट्ठे बब्बरू होई गे ओह् बनांदे